हानायखौ हालांगोन हायिया थाबाय र' आङो ना गुरनो थाङो उन्दै समाव ना गुरना जाथि जुथि जाना फैयो गोदोनि दिनाव ना मोनोमोन नालाय खबाइसे लायागौमानि फैखाया जोंहाथ' हाया दलहागोजाथार बेदलाव सेदलाव मिथिया लाबोखागोन ओमफाय जिखोबो दायो आङो बिराद जि दानो साहस दंमोन नाथाय गथ' गथाया आनजायगुसुं नालाय रिदिं रेदां रिदिं रेदां था जिखोनो ज्राब गारनो गारबाय आरो आं दा गारनाया फिसाफोरा सिख्ला देरबायना साबामानि मालाय गावसोरनो दायो लुयो आगर एरो आंहा ज्राब नागारना होबाय फिसाजो साबानो बिनिफ्राय बिसोर दानाय लुनायखोनो आं गानबाय थासिगोन आरो ना जादोंना जायाखैहाय बोरायजोंबो हाबा जादोहाय आङो आंखो उन्दैयावनो लाबोदोहाय मासुदाय उन्दैयावनो लाबोदो आंखो गावहा इस्कुलाव थाङो बोराया आं आरो सान्दुं ज्रोम ज्रोम लामायाव ज'ना नाहरबाय थायो बे आरो थांना इस्कुलाव थांनायावनो थांनायावनो आंखोसो गोसो थोहैगारबाय नायहैबाय मालाय बाजैमोना इहाबो बिमा गैया आंना बोराया मावरिया खांजानायसो बिराद दुखुथियाखोनो मोन्दो आङो होमब्लाबोथ' आंहा धोन दौलद मोन्दोना आं बेंना लाखिदोंना आरो आं फिसा फिसौ एफा बुरजा खांनानै दब्लायसे दब्लायसे रानना होबायना आङो बे बिखा गोरबोआसो मिथिगोहाय आंहा फिसाफोर साबा साबा दर्जन हा दर्जन फिसा बिनि गेजेरजोंनो आङो संसारखौ सिंखाव बोनानै दङ दा नंगौ ना नङा खोनासं आइफोर आफाफोर दाबो दं आंहा फिसाफोरा सासेबो गोमोराखै सासेबो गोमोराखै आंहा रंजानासो जाबावोहाय दा अ आंहालाय जिखौ हौवा ज'नानैसो रोंदों सयथि आङो जि दानाया है हौवा ज'बाय आंहा बाजै दं ना बिराद अनो आंखो बाजैया बै दावधारायाव दं बियो अननानै फालि फिसा सोंना होग्रोबाय बे फालि फिसाखो दाग्रोबाय फालि फिसाखो दाखांना आरो हौवानि गामसा सोंना होबाय आरो बेखौ दाबाय आरो आंनि दखना निला गनसा गंब्रैनि आगर लाना होबाय गिदिरनो बेखौबो दाबाय ग्लुब ग्लुब ग्लुब जोथ्रोदलायनाय गानबाय बा बिनो आंना आयु आगरा मखरदमा आरो नैबेयो मखरदमा आगरखौ साला खावना लांदोलै जिखौ गोजासोमोन जियाबो गोजा उरां जाहार एरलायथारदां होबाय मालाय साखै बिरदावलांबाय उरां जाहारा मा खालामबावगोन आलासिया लांबायब्ला इखो आं मेगन मोदै नङाब्ला गाहरनायनानै उन्दुना थानोबा मोनलांथारामोन बियो गारथारामोनलै आं बुरि सुरि बुनानै लाखिसिगौमोनलै आं सेलायनानै नंगौ माथ मोजां आगर एरनो रोंगौमोन आं हाला दा गैला उपाय नाय उपाय गेसि उपादत बुद्धि गिसि दुब्लि गैलालै जाबाय इसा जाबाय